जोंनि भारतबर्सआव गोबां मिडियाफोर दङ जेरै इंलिस मिडिया बड' आसामिस हिन्दि बायदि बायदि गोबां मिडियाफ्रा जोंनि भारतबर्सआव जायगा लानानै दङ जोङो मिडिया होननानै बुङोब्ला मिडियाया मोनसे बर' रावआव बेखौ खौरां बिजों होननानै मिथिनाय जायो जाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो गोबां जायगाफोरनि गुबुन गुबुन एबा दाब दाब जायगाफोरनि गोबां खौरांफोरखौ जों बिनि गेजेरजों मिथिनो मोनो मिडिया होननानै बुङोब्ला बियो जाहैबाय मोनसे जायगानिफ्राय खौरांफोरखौ दिहुननानै गुबुन मोनसे जायगाफोराव दिन्थिनो हानाय फोसावनो हानाय आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरनि मानसिफोरा बिनि गेजेरजों सांग्रांथि लानो हानाय आरो बे मिडियानि गेजेरजों जों गोबां गावनि नलेजफोरखौ बारायनो हायो आरो मिडियाया जाहैबाय मोनसे खौरां बिजों जाय बिजोंनि गेजेरजों हादरनि गुबुन गुबुन जेंना जेंसि दुखु खस्थ' गासैखौबो मोजां गाज्रि गासैखौबो दिन्थिग्रा मोनसे जायगा जाय जायआ मोनसे जायगानि जाथायफोरखौ लानानै गावनि ससेल मिडिया प्लेटफर्मफोराव देखायनानै गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ सांग्रांथि खालामनो हायो आरो ससेल मिडियाया बिहा मोननै पार्ट थायो मोनसेया गाज्रि पार्ट आरो मोनसे मोजां पार्ट जेरै जों मोजां पार्ट होननानै बुङोब्ला ससेल मिडिया मिडिया एबा भारतबर्सनि मिडियाया मबेबा मोनसे खौरांखौ बबेबा मोनसे जाथायखौ गोथौवै बिजिरालाबानो सुबुंनि गेजेराव लाबोयोब्ला सुबुंफ्रा बेखौ माब्लाबा समाव बेलेग लामाजोंबो लांनो हागौ बिनिखायनो जोङो मिडियाखौ मोजां आरो गाज्रि नोजोरजोंबो नायनो हायो जेरै मिडिया मिडियायाव माब्लाबा समाव खौरांखौ गोथौवै बिजिरालाबानो सुबुङारिफोरनि गेजेराव लाबोयोब्ला सुबुंफोरा बेखौहाय माब्लाबा बुजिया सोमजिया बिनि गेजेराव बेलेग रोखोमनि रियेक्ट खालामनो हागौ बिनिखायनो जों ससेल मिडियाखौ मिडियाखौ गाज्रि बाहागआवबो लांनो हायो बेजों लोगोसे जोंनि भारतबर्सआव गोबां मिडियाफोर दङ एबा खौरां खौराङारि दङ जेरै जोंनि बर' खौराङाव जों नुनो मोनो जेरै बड'सा बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि बायदि बायदि मिडियाफोर दङ आरो असमिया मिडियायाव दङ जोंहा डि अवाइ ट्रि सिक्स फाइफ निउस लाइभ बायदि बायदि आरो जोङो इंलिस मिडियायावबो जों नुनो मोनो जेरै डा हिन्दु डा टाइम्स अफ इन्डिया बायदि बायदि मिडियाफ्रा जोंनि भारतबर्सआव जायगा लानानै दङ बिसोरो मिडियाफ्रा जोंनि भारतबर्सआव गोबां दाब दाब जायगाफोरनिफ्राय खौरांफोरखौ दिखोनानै सुबुंनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायनिबो माखासे खामानिफोरखौ मावो जेरै बबेबा मोनसे जायगायाव दुखु खस्थ' एबा बायदि बायदि जेंना जेंसिजों गोदोनानै दङब्ला बेफोरखौ सेबखांनानै सुबुंनि गेजेराव लाबोनानै बिसोरनि दुखु खस्थ'फोरखौ सरखारनि गेजेराव लाबोनानै बिसोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनिबो मोनसे खामानि मावो आरो बेजों लोगोसे जोंनि भारतबर्सनि मिडिया होननानै जों बुङोब्ला एबा खौरांगिरि होननानै जों बुङोब्ला बियो जोंनि थाखाय जोबोरै गोनां मानोना बिनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन जायगानि जानाय जाथायफोर जेंना जेंसिफोर गासैखौबो जों बिनि गेजेरजोंनो मोननो हायो आरो बेजों जोङो जाय मोजाङै खौरां खौरांखौ खोनासङोब्ला आरो एबा मिडियाखौ बाहायोब्ला बिनि गेजेरजों जोङो गावनि नलेजफोरखौबो जों बारायनानै लानो हायो